बिबाराथ' अनेकथा दङ जोङो बिबारखौ न'आवनो सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय जायो मन्दिराव होबाय थानांगौ एखनबा थोआबाथाय मालायनावसो लायनानै गायफैयो मालायनावसो लायनांगौ जायो फुं बेला न'आवनो नांबाय थागौ ओमफ्राय मैगंफोरखौबो बिदिनो न'आवनो जायो जोंहा बाजाराव फानफेरा हाग्रा आरि फुना होयो ओमफ्राय एखनबा गुदिखौ माबानानै होयो गुदि गुदिखौ हाग्रा फुनानै होनांगौ आरो खन्थिजों एरै एरै होनांगौ आरो माबानानै एखनबा आखाइफोरजोंबो फुयो मैगं लाना मैगं खादालजोंबो माबायो ओमफ्राय बे लाफा मैगं मा मैगंफोरखो आखाइफोरजों माबाना होयो जोंहा फानफेरा न'आवनो जायो आरो माबानानै ओमफ्राय बिदिनो आलुफोरखोबो गायबाथाय हा होयो हा खोयै खोयै होनांगौ ओमफ्राय माबायो आरो खदालजों हा होबाय थानांगौ जावग्लिबाय थानांगौ गेजेर गेजेर माबानानै जावै जावै होबाय थानांगौ आरो जावबासो आलुआबो मोजां जायो नालाय बे लाइफोरखौबो बिदिनो कबि गायबाबो दै होनांगौ मा होनांगौ बान्दा कबि गायबा दै होनांगौ फुल खबि गायबाबो दै होनांगौ मैगंफोराबो जोथोन लाबासो मोजां जायो मानसिनि जोथोन खालामनायावसो मोजां थाइलाङो आरो मैगं थाइगंफोराबो जोथोन लानो रोङाबा मोजां थाया